फोटोग्राफी एक अच्छा पेशा है अगर हम फोटोग्राफी को एक अच्छे पेशे में देख सकते है जैसे कि अगर हाँ फोटोग्राफी ऐसा हुनर है कि हम किसी भी वातावरण को या किसी भी जगह को एक अच्छी फोटोग्राफी से उसे बहुत सुंदर बना सकते है दूसरा शादियों की फोटोग्राफी की अगर बात करूँ तो शादियों में जो सब से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है वो एक फोटोग्राफर की होती है और जैसे कि जो भी हम शादी में जो भी करते है या जो भी हमें लम्हें या जो हम आगे देख सकते है तो फोटोग्राफी एक अच्छा पेशा है मेरी नजर में